बड'सा खौरां बिजोंखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बे खौरां बिजोङाव गोबां मोजां मोजां लिरनाय थायो जेरै खन्थाइ लिरनाय आरो गोनां गोनां खौरांफोर बेफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो लोगोसे जोबथारनायाव फरायखांनायनि उनाव जोबथारनायाव बेयाव मोजां मोजां दैनिक राशि बायदिसिना लिरनाय थायो बैफोरखौ दैनिक फरायनानै जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो